नों लोगोफोर आङो लागोफोरखौबो मोजां मोनो रंजानाय रंजानायफोरखौबो मोजां मोनो नाथाय जोङो रंजानाय मोसानाय लोगोफोरजों लोगोफोरजों रंजानाय बायजानाय लोगोफोरजों बैसागु बोथोर गोदान बोसोरफ्राव आरो नैबे दमासिफ्राव रंजायो मोसायो जोङो ज' ज' लोगोफोरजों आरो नख'रनि मानसि ज' ज' बिसि फिसा ज' न'खरावनो बिदिनो ज' मिलायलायनानै आनलायलायनानै थायो आरो जोङो ओमफ्राय लोगोफोरजोंबो जोङो मोजां मोनो मोसायो बबावबा ग्रुब जानानै जोङो मोसायोबो गोदान बोसोरफ्राव गोदान बोथोरफ्राव रंजानाय ज' ज' मोसायो रंजायो गोदान बोसोरफ्राव आङो जोबोर मोजां मोनो मोसानाय रंजानायखौ नाथाय आंनि गोसोआव रंजानाय मोसानाय होनोबा बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो लोगोफोरजों आरो न'खरावबो आङो मोजां मोनो फिसाफोरजों आङो गान दामनाय आरो रंजानाय न'खरावबो आं मोजां मोनो आरो खोनासंनोबो आङो मेथाइ खननाय आरो मोसानाय खोनासंनोबो मोजां मोनो मेथाइ खननायखौ आरो मोसानायखौबो आङो जोबोर गोजोननाय मोनो बिनि थाखायनो आङो दा आङो बोसोर गोदानाव मोसायो रंजायो लोगोफोरजों लोगोफोरजों मोसायो रंजायो आरो आङो फिसाफोरखौबो आङो फांसनफ्राव खेलाफ्राव गेलेनो थिनो आङो बल खेला लोगोफोरजों गेले मोजाङै आरो रंजा रंजानाय बोथोराव रंजा जेबो नङा होननानै आं फिसाफोरखौबो आं होनो आरो आंबो मोजां मोननाय रंजानाय लोगोफोरजों मोजां मोनो आरो आङो जोबोद लोगोफोरजों ज' ज' मोजां मोनलायो आरो मोजां बिदिनो मेथाइ खननाय रंजानाय आरो बैसागु जानाय दमासियावबो बिदिनो रंजानाय मोसानाय मेथाइ खननाय सिफुं दामनाय खाम दामनाय खृिष्टि मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय आं जोबोर मोजां मोनो आरो लोगोफोरजों लोगोफोरजों बिदिनो ज' ज' आंबो थांफायो मोसानायाव लोगोफोरजों बिदिनो मोजां मोनो आङो थाङो मोसाहैयो आंबो मोसायो बैसागु मोसानो रोङाबाबो आं मोसाहैफायो लोगोफोरजों मानो थाखाय आङो थांफायो लोगोफोरजों आं मोसानाय रंजानाय बैसागु मोसानाय खाबादि गेलेनाय बा खेला दुला रंजानाय मोसानाय जोबोर मोजां मोनो आरो आं मानसिफोरजों आरो लोगोफोरजों आरो न'खरावबो आङो न'खरावबो मोजां मोनो दिनै रंजानाय मोसानाय गान दामनाय न'खरावबो न'नि मानसिफोरखौबो आं मोजां मोनो मोजां मोनो मोजां मोनो आरो आङो बैसागु मोसानायाव बिदिनो गोदोनि पुराना मेथाइ मोसानाय रंजानाय ज' ज' लोगोफोरजों गोजोननाय फैयो